میں نے ایک تھے جاننے والے ان کو پینٹنگ پینٹگ اپنے ہاتھ سے بنا کر گفٹ کیا تھا اور پینٹنگ جو یہ ہوتی ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے پینٹنگ اگر آپ پینٹنگ کریں گے تو پینٹنگ جو ہے اپنے آپ میں ایک آرٹ ہے پینٹنگ بنانے کا یہ نہیں کہ سیکھا جاتا ہے ایک اپنے آپ میں ایک اندر ایک کلا ہوتی ہے اسی ہی بنایا جاتا ہے کہ کیسے اس مان لیجیے ایک پودہ ہے اس پودے کو کیسے آپ نقش نقش و نگار کریں گے کیسے بنائیں گے بہت ہی شاندار طریقے سے اگر آپ بنانا جانتے ہیں تو بہت ہی شاندار بنا سکتے ہیں وہ ہاتھ سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں بہت ہی جذباتی قدر ہوتی ہے اس لیے اس کی قدر ہوتی ہے کیوںکہ اگر آپ کوئی چیز بنائیں گے نا تو وہ چیز دل سے سمجھ لیجیے بنتی ہے کہ اس کو دل سے بنا رہے ہیں ہم اور وہ اس میں دل و دماغ ساری چیزیں لگ جاتی ہیں اور ایک چیز کو بنانے کے لیے